आमचे गोंयांत जायतीं शेतां आसा आनी शेतकारूय आसा आनी हे शेतकार आपणें शेतांचेरूच डिपेंडंट आसा आमच्या गव्हमेंटान तांकां जायती सुविधा दिलां ना म्हणिना हांव पूण हे सुविधा उपलब्ध घेवपाक तांकां खूब कश्ट करपाक पडटा आमचे चडशे शेतकार शिकिल्ले न्हू देखून तेंका पेपर वर्क करपाक खूब त्रास जाता देकून म्हजी सरकारा कडल्यान मागणी आसा की तांकां जाता तितलें सोंपें तरेन हें सोगलें स्किमीचें उपलब्ध जावचें आनी तेंकां जाता तितलें पयशे आनी आदार पावोवचो